राजस्थान में कला और शिल्प क्षेत्र में जैसे खपत के जो मुद्दे हैं जैसे की जो लो जो कार्यक्रम होते हैं उस वक़्त जो छूट मिल जाती हैं उस पर या हम सिलेंडर की अगर बात करें तो सिलेंडर में जैसे छूट मिली है सस्ते मिलते हैं सिलेंडर तो उस हिसाब से यहाँ पर छूट वगैरह सिलेंडर में या बाकी चीज़ों में मिल जाती है